जेह्ड़ी साढ़ी पालिटिक ऐ बी जे पी दी सबतूं अच्छी लगदी ऐ सानू ते दूजी पार्टी साड्डी कांग्रेस तीजी पार्टी ऐ पी चौथी पार्टी साढ़ी एन सी ओह्दे बाद एह् अपनी हल होर फरूक बदूल्ला अबदुल्ला दी एह् सानू बोह्त खुशी होंदी ऐ एह् पालीटिक्स दी होर साढ़े जम्मू दे बिच्च एह् पालीटिकसां न साढ़े वास्तै बोह्त अच्छा करदे न एह् साढ़े वास्तै बोह्त केयर करदे न एह् चंगे शैल शैल कम्म करदे बच्चें ई नौकरियां दिंदे स्कीमां दिंदे घर घर पानी आंदा ऐ घर घर बिजली बी आंदी ऐ बोह्त कुछ आंदा ऐ एह् पालीटिक्स जेह्ड़ी बी जे पी दी ऐ एह् मोदी साह्ब सानू केह् निं दित्ता मोदी साह्ब ने बोह्त कुछ दित्ता मोदी साह्ब ने साढ़ी सबतूं पालटिक्स बी जे पी होर कांग्रेस बी ऐ सारी पालटिक्स साड्डियां गै न ऐही गल्ल निं ऐ हून एल्लै ते साढ़ी टाप उप्पर बी जे पी ऐ बी जे पी